योगा बहुत अच्छा चीज छै योगा करना चाही हम अपन दोस्त एगो रहै ने कञ्चन कञ्चनके साथ योगा करै रहिए बहुत अच्छा होइ रहै योगा योगा बहुत अच्छा चीज छिए योगा सभकेँ करना चाही तोहरा हमरा सभकेँ योगासे लोक शरीर फिट रहै छै बढ़िआँ रहै छै एगदम शरीर अच्छा रहै छै योगा बहुत अच्छा चीज छिए एगदम हवा योगामे हवाके हवा अच्छा रहै छै बढ़िआँसे देह ठीक रहै छै हम अपन दोस्त जे छै कञ्चनसे साथ योगा करै रहिए योगामे बहुत हँसी लागै रहै अपन लव ओकर लव लवएस्टोरी चलै रहै लवएस्टोरी एगदम ओकर बारेमे बतबै हँसबो करिए योगो करिए बहुत अच्छा लागै रहै बहुत मजा लागै रहै योगा करैमे योगा बहुत अच्छा चीज छिए योगा फिटनेसके फिट जे जकर तन्दुरुस्त चेहरा एगदम बढ़िआँ भए जाए छै योगा बहुत अच्छा चीज छिए योगा योगा करना चाही सभकेँ करना चाही योगा योगासे मोटापा घटि जाए छै जे जादा मतलब अथी रहै छै ओकरा ठीक करै छै बहुत अच्छा चीज छै योगा योगा सभकेँ करना चाही योगा बहुत अच्छा होइ छै ईसब चीजसे चेहरा ठीक रहै छै सबचीज ठीक रहै पाएर उर जे दरद उरद करै छै योगासे ठीक भए जाए छै योगा बहुत अच्छा चीज छै योगासे हम अहाँ कि कहि सकै छिए योगा योगा परती ओ प्राकृतिकमे सभकेँ योगा करना चाही बहुत लोक सभ करै छै योगा योगा एतना अच्छा चीज छिए योगा ही करिके लोककेँ जकर जे बेमारी रहै छै बेमारी दूर भागि जाए छै योगा अच्छा चीज छै हम अपन दोस्तके साथ बहुत करलिए हमर कञ्चन दोस्तके साथ बहुत अच्छा योगा करलिए बहुत अच्छा होइ छै ओकर भी चेहरा फिट भए गेलै हमर भी चेहरा फिट भए गेलै